आखिनायनि गेजेरजों सुबुंनि गोसोनि बेरामफोरखौ जों फाहामनो हायो गोसोनि सानस्रिफोरखौ जोङो गोजोन होनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो गावनि गोसोनि जि गोजोननाय बेखौ लानो हायो सासे आरिमुगिरिया बुहुमनि सोरजिथाइखौ माने गोसो सिंनिजों गोरोब होनानै गुबुन मोनसे सोरजिथाइ मानसिफोरनि सिगाङाव जोङो दिन्थिनो हायो आरो बे गुनफोरखौ जोङो आब्रुथियै बाहायोबा सासे गेदेमा आरिमुगिरिबो जानो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो बुहुमनि नुथाइफोरखौ मानसिफोरनो जोङो फोरमायनो हायो